सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ज़्यादातर समय पर नहीं आते हैं और साफ़ सफ़ाई में भी ज़्यादा ठीक से नहीं रहती है वो प्राइवेट अस्पतालों में हर चीज़ का एक अलग ही अनुभव है वहाँ पर डॉक्टर भी समय पर आते हैं और साफ़ सफ़ाई भी अच्छे से रहती है और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो भी बहुत अच्छे से आप के साथ व्यवहार करते हैं मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है यही मेरी राय है कि सरकार धीरे धीरे अपना काम कर रही है लेकिन प्राइवेट को शुरू से ही यही देखा है